हमारे जीवन में जो कला ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है यह हमारे समाज में भी एक मददगार के रूप में रहता है जैसे हम बचपन से ही कोई कला के बारे में सीखते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़े होकर उस कला का प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करेंगे तो हम अपने जहाँ रह निवास करते हैं तो उस समाज में जैसे बच्चे रहें छोटे उनको सिखाएँ तो वो बच्चे भी छमार जैसे कला में निपुण हो जाएँगे और उनको भी मदद मिलेगी फिर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जो छोटा बच्चा रहेगा फिर उसको भी वह वही कला के बारे में बताएगा तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का कला को लाना चाहिए ताकि हमारे जो जो देश है इसका बच्चा का जीवन जो है अच्छा हो सके और हर चीज में ये निपुण हो सके इनको किसी भी कला का ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको जानकारी प्राप्त नहीं है